हाँ बोल बोलिए हाँ बोलिए ना क्या खरीदना है क्या खरीदना है आपको हाँ खिला खिला है पाँच हज़ार है शंकर भोग भी यह अठ्ठाइस अठ्ठाइस सौ है और यह भी के गोल्ड भी अठ्ठाइस सौ है आपको कौन लेना है चावल बिना बीना गोल्ड लेना है आपको तो मतलब पच्चीस के जी लेना है कि एक कुंटल लेना है हाँ तो एक कुंटल लो एक कुंटल हो जाएगा आपको मन्ने यह अड़तालीस सौ में हो जाएगा ठीक है तो कब आना है आप बोलिएगा तब ना यहाँ हम जैसे रख रखेंगे तो आप आइएगा तो आप गाड़ी पर लोड करवा देंगे कितना लेना है के मने एक ही वह मने बीने गोल्ड लेना है कि औरोज चावल लेना है दुकानदारी करें तब ठीक है आप अपना आइएगा सब समझ लीजिएगा सब को दाम बताइए दिए है ना अपना आइएगा गाड़ी लेकर अर नइ गाड़ी लेकर आइएगा तो यहाँ भी गाड़ी है अपना आइएगा सब देख लीजिएगा देखकर अपना दाम कर लीजिएगा तो ले लीजिएगा अरवा चावल भी लेना है आइएगा तब नहीं यहाँ आइएगा अपना देख लीजिएगा दो रकम चावल है गोविंदो भोग है और एक ठो यह मोटा में चावल है तो मने वह ज़्यादा रेट नहीं हैं वह मने तीन यह हज़ार रूपया रेट है और जो शंकर भोग है उसपर ज़्यादा रेट है रेट है तो अपना आइएगा और यहाँ देख कर ले लीजिएगा

ठीक है तब अपना पैसा उसा लेकर आइएगा तो हाँ तब ठीक है यहाँ आइएगा तब अपना सब चावल देख लीजिएगा आबके ले लीजिएगा अपना टाइम देख कर चल आइएगा

ठीक है आइएगा कि एसे खाली बोलिए